पंहिंजी मात्र भाषा जे अलावा मां हे रामायण नाले जी पुस्ती रामायण पुस्तक पढ़ी आहे जेका हिंदीअ में बि आहे सिंधीअ में बि आहे पंजाबीअ में बि आहे ऐं अन्य भाषाऊन में आहे रामायण में राम ऐं सीता जे चरित्र जे बारे में ॿुधायो वेंदे राम उन्हीह खे कैकई हुनजी माटेली मां हुई हुन हुनखे वनवास ॾिनो हुयो हुन चौॾहं साल वनवास भोगयो हुयो ऐं सीता बि हुनसां गॾु वनवास ते वई हुई हिन हिकिड़े धोबीअ हुनखे जीअं मथां कलंक लगायो हुयो इन्ही करे राम ने हुनखे छॾे ॾिनो हुयो हुन मां हु खे ॿ पुट बि जाया हुया हुनजो नालो लव कुश हुयो हुनमें श शबरीअ जी बि कहाणी आहे शबरी राम सां मूंखे अत्यंत उहो इंतिज़ार कंदी ही की हिक ॾींहुं मुंहिंजो भॻवानु ईंदो

ही राम सीता माता जे बारे में बि ॿुधायो वियो आहे सीता माता बि राम सां गॾु वनवास भोगयो हुयो